चन्द्र चन्द्रमापर सूर्यपर जाके लोग जमीन खरिदै छै घर बनै रहलै कतना सुन्दरसे वैज्ञानिक ओकरा अथी कै के अपना देखि रहलै हँ वहाँपर जाके जे कतना सुन्दर ओहि जिनापर घर लागै छै देखैमे जे जमीन खरिदके अपना बनबै छै घर दुआरि आओर वैज्ञानिक वहाँ तक पहुँचल छै जे अपना जे यहाँपर घर कइसे बनै छै देखिके अपना धीरे धीरे आदमी वहाँ जाएके अपना लै रहलै हमरा हाल फिलहालमे जानलिए कि चन्द्रमापर घर बनै छै तऽ इएह लिए जे कतना अपना जकरा सुविधा छै वहाँ तक पहुँचिके अपना जमीन लैके घर बनबै छथिन देखैमे बढ़िआँ लागै छिकै सुनैमे भी बढ़िआँ लागै छै जे हँ वैज्ञानिक किछु निकाललखिन जे वहाँ तक पहुँचिके जे अपना ई धरतीके लोक वहाँघर बनबै छिकथिन कतना सौभाग्यके बात छै एतना किछु नहि जानै रहिए ईसब मीटिन्गमे अएलाके बाद बहुत बात जानकारी भेलै कि चन्द्रमापर घर बनबै छिकै जमीन खरिदके